आमची कुणबी साडी जशी करतात मागीर आमच्या लोकांची कला आसा जे पांटले करतात मागीर लग्नाच्या कार्यांक वापरतात तीं सगळीं सामुग्री करतात आमच्या माडांच्या हेच्यो चुड्टेंच्यो बीन त्यो सगळ्यो वस्तूकला हांव देशाक दाखोवंक सोदतां आमच्या गोंयच्यो